स्वच्छता जे बुनियादी तत्वनि में कमी ऐं जागरुकता में कमी सुविधाउनि ताईं चिकित्सा कर्मचारियुनि में कमी दवाउनि जी कमी भारत जी आदम शुमारी जे लाइ सतरि प्रतिशत खां वधीक जाम चुनौतियूं आहिनि स्वास्थ्य सम्बंधित चुनौतियूं सरकारी अस्पतालनि में स्वास्थ्य सुविधाऊं दवाऊं ऐं नर्सिंग कर्मचारी ऐं ॿियनि सुविधाउनि जी बि कमी आहे प्राइवेट अस्पतालनि में वधीक पैसा वठनि जी कारण ग़रीबनि ऐं कमज़ोर माण्हुनि गॾु चिकित्सा गॾु चिंता आहिनि चिंता में आहिनि देश में स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियूं सभिनि माण्हुनि लाइ वधंदियूं थी वञनि ऐं हिन खे वधाए वध ऐं हिन खे घणे मुश्किल जो सामनो करण पए थो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एन एन एन एच एम ग़रीबनि लाइ सुठी तरह सां हुननि जो इलाज थी कए इलाज थी करे सघे ऐं देखभाल थी करे हुन जे लाइ अहम भूमिका निभाई आहे सरकारी अस्पतालूं में डॉक्टर ऐं स्टाफ जी सुविधा जी कमी आहे जंहिंसां ग़रीब वर्ग खे चिंता चिंता वधंदी आहे त असांजो इलाज कीअं थींदो शिशु मृत्यु दर हिकु वर्ष खां घटि उमिरि जे ॿार खे मारे छॾींदा व ऐं पहिरियों जे ज़माने में जॾहिं छोकिरी छोकिरी ॼमंदी हुई त हुन खे बि मारे छॾींदा हुआ ऐं भेद भाव कंदा हुआ ऐं वधीक ॿार हुजण जे करे माण्हू देखभाल कोन करे सघंदा हुआ त उहे पंहिंजे ॿारन खे ई मारे छॾींदा हुआ